हाँ मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक पेन खरीदा था मतलब मैंने उस पेन का पूरा पैकेट खरीदा था पर वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकला क्योंकि मैं इसे महंगे दाम पे खरीदा था पर इसकी इंक बिल्कुल भी अच्छी नहीं है इसके अलावा यह बहुत रुक रुक के चलता है यह एक बॉल पेन है पर फिर भी इसका इंक फैलने लगता है इसलिए मुझे यह प्रोडक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और तो और मैंने इसे महंगे दाम पर भी खरीदा था और यह दिखने में अट्रैक्टिव भी नहीं है